रातिमे चिड़ै देखबाक कोशिश तऽ बहुत केलहुँ लेकिन बहुत मुश्किल से जे छै से एक दिन देखलहुँ तऽ रतुका चिड़ै देखबाक की वर्णन करी कारी रहय कि उज्जर रहय अन्दाजे हम कहि सकैत छी जे कुछ कारी रङ्ग कुछ गोरा रङ्गके सेहो रहय उड़ैत उड़ैत देखलहुँ चिड़ै तऽ ओना आसमानमे बहुते तेज उड़ए छथि लेकिन देखबाके जिज्ञासा रहय तऽ बड़ा मुश्किलसँ देख सकलहुँ आ की देखलहुँ उड़ैत पन्छीके कहावतमे छै जे की देखब तऽ वएह देखलहुँ अक्षोपे देखलहुँ इएह रातिकऽ देखलहुँ आओर की कहब